جی نہیں میں نے اس سکوٹ میں پینٹ کرنا نہیں سیکھا ہے میں کامرس سائڈ کا اسٹوڈینٹ تھا اس لیے مجھے پینٹ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم